अकील भाई कहाँ हो आप आटो लेके आप बस इस्टेन आइए बस इश्टेन आइए बस इश्टेन ठीक है ठीक है खैरी आइए आप बस इस्टेन मत आइए अकिल भाई कुछ महिलाएँ वा खैरी में खड़ी हैं उनको लेना है अपन को उनको लेना है और पैसे आपने ज़्यादा बताए हो थोड़ा रेट कम बताइए मेरे मुझे ओ बस इश्टेन में ही रहना था मगर कुछ काम महिलाओं के वजह से मुझे खैरी आना पड़ा आप क्या खैरी आइए और वो अब बहुत पैसे बता रहे हो आप थोड़ा पैसे कम करिए पैसे कम लगाइए रेट कम करो इतना पैसा नहीं लेते कम लगाओ रेट कम रेट लगाओगे महिलाएँ ना बहुत सारी उनको दिल्ली जाना है अपन को खैरी से कम से कम पच्चीस महिलाएँ हो जाएँगी पूरी महिलाओं को अपन को लेके चलना है खैरी आओ आप बस इश्टेन से खैरी आ जाओ वो खैरी से क्या कहते हैं अपन खैरी आ जाओ आप आटो लेके